हेलो

हॅं हँ कोन गाँवसँ आबै छै से हौ अहाँ पटना आबै छियै तऽ एन एच सन्तावन धरा दिऔ बुझल अछि ने भपटियाही चैल आयब दरभङ्गा होते हुए आ से किसनपुर होइते चाँदपुर होइते हुए किशनपुर किशनपुरसँ जे छै सीधा सुपौल आबि जायब

बाजु यौ हँ कोन गाडी गाड़ी तऽ सब चलै छै रास्तामे यौ अहाँ जे इच्छा अहाँकेँ जे ओ गाड़ी पर आबि जाउ सब गड़ि चलै छै एतऽ बससँ आबु हँ हनुमान मन्दिरके पूजा तऽ बेसी मङ्गलके होइ छै ओना पूजा तऽ डेली होइ छै लेकिन मङ्गलके किछु खास मानै छै ओकरा मङ्गलके अहाँ किछु सोचिके जेबै ने जे मनोकामना अहाँ सोचिके जेबै ओ चीज पुरा भए जेतै नियम निष्ठासँ अगर अहाॅं पूजा पाठ करबै तऽ बुझलियै हँ तऽ ओहि दिन जे छै से अहाँकेँ लाल कपड़ा पहिरकऽ जाए पड़त या पीला पहिर लिअ एखन नहा धोएकऽ बढ़िऑंसँ जे छै से आरामसँ जे छै से मिठाई सब परसादी सब लए लेब अगरबत्ती सब किछु दक्षिणा लए लेब नारियल लए लेब बुझलियै तखन ओकरा ढ़किकऽ जे छै से ओतऽ जेबै पूजा पाठ करबै ओहिके बाद ओतऽ सब किछु ओतऽ के पण्डा बाबा जे छै ओ अहाँकेँ ओतऽ सब किछु बता देत केना की करल जेतै केना की नहि करल जेतै बुझलियै हुँ

हँ ओतयसँ पुरब निकलबै ने हाफ किलोमीटर तखन सुपौल रेलवे स्टेशन आबै छै ओतऽसऽ गाड़ी पकड़ि लेब आरामसँ पच्चीस टका लेत दस टका भाड़ा लेत बैट्रिक सँ जेबै तऽ नहि पैदल जेबै तऽ किछो नहि दिअ पड़त दस मिनटमे पहुँच जेबै बुझलियै तऽ स्टेशन पर पहुँच जेबै ओहिसँ दस किलोमीटर चलि आएब उम्हर दक्षिण चलि आएब सुखपुर तरफ सुखपुर गाँवसँ जे छै से बगलमे किछु बादमे तिल्हेश्वर स्थान छै महादेव बाबाकेँ मन्दिर छै ओहो सुखपुर जिलामे ओ तीर्थ स्थल प्रसिद्ध छै काफी भीड़ रहै छै ओतौ जा कऽ अपन पूजा पाठ कराउ ठीक छै हॅं इएह सब छै घुमि फिर कऽ मस्ती